हा मां ड्रॉइंग क्लास में ब भाग वरितो हुओ मां माधव नगर में रहंदी आहियां उते सुमन चेलानी हिकु छोकिरी रहंदी आहे जेके ॾाढी सुठी ड्रॉइंग सेखारींदी आहे मूंखे पहिरियों बिल्कुल बि ड्रॉइंग न ईंदी हुई ऐं उन्हनि ई मूंखे अहिड़ी सुठी ड्रॉइंग सेखारी ताईं कि हाणे मां केॾे बि तरह जी ड्रॉइंग पाण ई ठाहे वठंदी आहियां ॾिसी करे पहिरियों मूंखे बिल्कुल बि न ईंदो हुओ उन पहिरियों मूंखे आकारु सेखारई पहिरियों गोलो चौकोर ईअं करे मूंखे सभु आकार सेखारईं धीरे धीरे ॾिठई की मूंखे आकार ठहिणु लॻा आहिनि त उन खां पोइ वरी मूंखे सुठे सां उन में कलर भरणु ऐं ॿिए मुश्किल वारियूं ड्रॉइंग सेखारे पई ऐं मां उते मुंहिंजी ॾाढियूं सहेलियूं बि ठही वियूं हुयूं ऐं उहे बि मूंसां गॾु ई ड्रॉइंग सिखंदी हुयूं ऐं हिकु बार हुते कॉम्पिटिशन थियो हुओ जंहिंमें मुंहिंजी ड्राइंग ई सभिनि खां सुठी ठही हुई ऐं मूंखे हुते प्राइज़ बि मिलियो हुओ ऐं उहा ॾाढी सुठी ड्रॉइंग सेखारींदी आहे ड्रॉइंग हिकु कला हूंदी आहे ऐं मुंहिंजो चवणु आहे की तव्हां सभिनि खे ई ड्रॉइंग सिखणी खपे अॼु मुंहिंजी ड्रॉइंग एॾी सुठी थी वई आहे की मां पंहिंजे ॿार खे बि पाण ई ड्रॉइंग सेखारींदी आहियां उहा एॾी तरह तरह जी ड्रॉइंगियूं सेखारींदी हुई की बॉल कीअं असलीअ जो तो लॻे ऊअं ई नज़रि अचे अहिड़ी ड्रॉइंगूं बि उहो सेखारींदी आहे ड्रॉइंग सिखण सां असांजो हथ बि सुठो थी वेंदो आहे ऐं असां कंहिंजो बि चित्र बि ठाहे सघूं था ड्रॉइंग सिखणु हिकु कला हूंदी आहे ऐं सभिनि खे ई ड्रॉइंग सिखणु खपे